हमारे देश में एक तो धर्मस्थल है देव महादेव जैसे है देव महादेव एक ऐसा स्थान धर्मस्थल है जहाँ पर हिंदू धर्म के हर प्रकार के लोग मुस्लिम को छोड़कर हिंदू प्रवृति के सभी लोग हर जात के लोग हिंदू जात में चाहे किसी प्रकार के जात हो सब वहाँ आकर के पूजन अर्चन करते हैं वहाँ पूड़ियाँ मिठाइयाँ चढ़ाते हैं और दर्शन करते हैं दर्शन करने औरत मर्द बच्चे सभी जाते हैं वहाँ दर्शन करके फिर अपने घर को वापस आते हैं लोग वहाँ दूर दूर से भी आते हैं लोग साधन से बस से जीप से और अन्य साधन लोग आकर दर्शन कर जाते हैं हमारे गाँव में भी एक मंदिर है जहाँ पर के वहाँ शिवरात्रि का मेला लगता है वहाँ पर बहुत से लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लोग एकत्रित होते हैं सब आपस में भेंट मुलाकात करते हैं बात चीत करते हैं